ہاں ہلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ خریت ہے جی کیا پرابلم ہے آپ کے پاس ہم جو ہے ہر چیز کی بیماری کا علاج ہے اور آپ کو چاہیے تو آپ آ بھی سکتے ہیں علاج کرا بھی سکتے ہیں جس چیز کی چاہیے آپ علاج کرا سکتے ہیں یہاں بہت سہولت ہے اور بہت آرام ہے اور جو ہے بہت آسانی کے ساتھ علاج کر دیا جاتا ہے بہت سستے قیمت میں جو ہے علاج ہو جاتا ہے تو آپ جس چیز کے لیے آ سکتے ہیں وہ ہر بیماری کا علاج ہمارے ہاسپیٹل میں ہے آپ گھبرائیں نہیں اور آپ آئیں تو آپ کے اندر جو ہے جی ہم نہیں نہیں ہمارے ہاسپیٹل کے اندر ہی یہ سارے چیز جتنی بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں جتنی بھی جو ہے دیکھے جاتے ہیں مشینوں کے ذریعہ سے یہ سارا چیز ہے ہمارے ہیلتھ میں ہمارے ہاسپیٹل کے اندر تو اگر آپ جو ہے ہاٹ کا بھی آ کر آپ چیک چیک اپ کرا سکتے ہیں اور جو ہے آپ جو ہے گنیا وغیرہ جسم کے جو بھی اعضا ہیں سب کا چیک اپ کرا سکتے ہیں جی بہت مناسبت قیمت ہے زیادہ نہیں ہے آپ کو جو ہے آسانی کے ساتھ آپ کا جو ہے کر دیا جائے گا اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے

جیسے کہ آپ کو ٹائمنگ ہے آپ کو جو ہے دس بجے پہنچ جانا ہے دس بجے سے ہے یہاں جو ہے چالو ہو جاتا ہے ہر چیز دفتر وغیرہ کھل جاتے ہیں سمجھے اور جو ہے علاج شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک